السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ میں مدیحہ مدھوبنی بہار سے بول رہی ہوں جی جی مجھے گھومنے کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا ہے اس لیے پاسپو پاسپورٹ اپ ڈیٹ کرانا ہے اس کے لیے مجھے جانکاری چاہیے جی جی سر جی سر جی جی اس کے لیے مجھے پاسپورٹ اپ ڈیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے جی سر دوسرے ملک جانا ہے بغیر پاسپورٹ اپ ڈیٹ کرائے تو نہیں ہو سکتا جی جی جی اس کا دستاویز میں پچھلے مہینے جمع کر دی تھی جی جی سر جی اچھا اچھا جی ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں آیا ہے اس لیے میں اس کی جانکاری کے لیے میں آپ کو فون لگائی جی سر میں انٹرنیٹ سے آپ کا نمبر نکال لی تھی جی جی سر

جی جی میں اس سفر میں جانے کے لیے تو بہت خوش تھی پاسپورٹ اپ ڈیٹ ہوگا اس کے بعد ہی جی

ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے السلام علیکم